ہمارے گاؤں میں مچھر کی وجہ سے ڈینگو بخار لگ جاتا ہے بچہ لوگ کو سیانہ کو بھی ہم لوگ گھریلو کون چیز دوائی کاڑھا بنا کر کے اس کا تلسی کا ہلدی پاؤڈر اس کا ملا کر کے دیتے ہیں اور جو اگر نہیں ہوا گھریلو دوا سے ٹھیک تو آگے یہاں نکلتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں جلد بازی دکھانے کے لیے اس اس میں ڈھلائی نہیں کرنا چاہیے بیماری آدمی اور جو جو بھی ہے اور آگے جو بیماری ہوگا تو کون چیز ہے سرکار یا اسپتال میں ہے دکھانے کا بھی ہوگا تو وہاں بھی دکھا سکتے ہیں سرکاری اسپتال میں پرائیویٹ میں جتنے بھی جہاں بھی ہو سکے جہاں ٹھیک ہو جائے تو وہاں جا کر کے دکھانا ہے گھر گھر آ یہ سب کو صاف ستھرا رکھنے سے کہ اتنا یہ نہیں ہوگا بیماری یا یہ سب نہیں ہوگا کوڑا کچڑا جتنا بھی ہے گھر سے صاف ستھرا رہے سے سب بیماری دور رہتا ہے برتن جھاڑو یہ سب صاف ستھرا رہ یہ سب کرنے سے اچھا ہوتا ہے کھانا کو ڈھک کر کے رکھ رکھنے سے بیماری نہیں ہوتا ہے کھلا کھانا کھانے سے بیماری ہوتا ہے اور جو بھی آگے بیماری ہو جھاڑو پوچھا یہ سب ہونے سے اچھا ہوتا ہے